ہندوستان میں رہنے والے لوگ الگ الگ مذہب کو مانے والے ہیں کوئی مسلمان ہے تو کوئی ہندو ہے تو کوئی سکھ ہے تو کوئی عیسائی ہے اسی وجہ سے ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں جیسے دیوالی ہولی عید بقرعید اور کرسکمس وغیرہ یہ تو مذہبی تہوار ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ قومی تہوار بھی ہیں جو پورے ملک میں بہت جوش کے ساتھ منائے جاتے ہیں جیسے پندرہ اگست جس دن ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا دوسرا قومی تہوار چھبیس جنوری ہے ان تمام قومی تہوار پر پورے ملک میں چھٹّی کر دی جاتی ہے اسکول بند کر دیے جاتے ہیں آفس میں بھی چھٹّی کر دی جاتی ہے عید کے دن مسلمان صبح نہا دھو کر نئے کپڑے پہنتے ہیں اور عیدگاہ جا کر نماز ادا کرتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور گھروں میں میٹھی چیزیں پکائی جاتی ہیں دیوالی کے دن ہمارے ہندو بھائی بھی اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں خوب اچھی لائٹس جلائی جاتی ہیں اور اس طرح وہ اپنا تہوار مناتے ہیں